बाइक चलाते वक़्त सबसे जो इसका ज़रूरी उपकरण है वो बाइकिंग गियर ही है सबसे महत्वपूर्ण होता है तो जब भी मैं बाइक चलाता हूँ तो इसको जो इसके पेंच होते हैं या गेयर होता है वह जरा सा ख़राब हो जाए तो इसके उपकरण होते हैं कसने वाले पेचकस होता है टूल्स होते हैं वो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ सबसे ज़्यादा तो कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है कुछ आता है तो उसका ध्यान रखना पड़ता है तो कार्बोरेटर खोलना मुझे आता है तो जो गंदगी हो गई कुछ तो वह निकाल जाता है उसमें से उसको पेट्रोल से साफ करना पड़ता है तो मैं कर देता हूँ सफ़र के दौरान मेरे संग हुआ है जब मेरी बाइक खराब हो गई बाइक पंचर हो गई या कचरा आ गया कार्बोरेटर में तो पहले तो कोशिश करता हूँ के मिल जाए मिस्त्री जो इसको ठीक कर दे नहीं तो इसके पंचर का भी आजकल एक छोटा सा मशीन आ गया है जिससे पंचर निकल जाता है तो वह मेरे संग रखता हूँ और कार्बोरेटर ये जो शुरुआती चीज़ें हैं जो पहले हम देखते हैं खराब हुई की नहीं हुई वह मैं ठीक कर लेता हूँ बाकी ज़्यादा कुछ खराब हुआ तो फिर आस पास ढूँढना पड़ता है मिस्त्री तो ढूंढते हैं करते हैं आज कल कम्पनीयां हैं जो टोल फ्री नंबर देती हैं उसे आप फोन करोगे तो वह आ जाता है मिस्त्री कोई दिक्कत नहीं है